बिजनेस के अलावा हमारे किसान दूसरे पक्ष में भी कुछ पसंद कर सकते हैं जैसे पशुपालन बकरी पालन भेड़ पालन मछली पालन मुर्गी पालन मधुमक्खी पालन जैसे कि हमारे यहाँ बकरी पालन करते हैं तो बकरी हमारे यहाँ कुछ अच्छी वैरायटी की बकरियाँ होती हैं जिसमें कि उनके बकरे अगर उनके बकरे तैयार होते हैं तो पच्चीस से तीस हज़ार रुपए के बिकते हैं उनकी हाइट अच्छी होती है उनकी किस्म अच्छी होती है और हमारे यहाँ जो जो ऐ भैंस पालन है और जर्सी हैं जो हमारे यहाँ दो किस्म के हैं जो कुछ भैंसे ऐसी हमारी होती हैं जिसकी उनकी दूध में फएट अच्छा होता है जो हमारे फएट हैं जो फएट पे हम दूध देते हैं उनकी इनकम अच्छी होती है और जो हमारे यहाँ दूध की डेरी है दूध की डेरी पर फैट के हिसाब से इनकम मिलती है मेरे मेरे जितने मेरे दूध में फैट पड़ते हैं उसके हिसाब से अगर मैं बंटा वालों को गाँव में दूध देती हूँ तो ओ मेरा के जी के हिसाब से लेता है बट वो जो रेट लगाया अट्ठाईस रुपए तीस रुपए लीटर लगाया वही देता है लेकिन मैं अगर दूध उठाकर के डेरी पर ले जाऊँ तो मेरे फैएट के हिसाब से वो बैलेस देता है अच्छा बैलेंस देता है मधुमक्खी के जो है मधुमक्खियाँ हमारी हैं अगर फूल के पास मेरे यहाँ जो फूल लगाया जाता है सरसों का है अगर मैंने मधुमक्खियों को अपने इधर के साइड में रखूँ तो मेरे जो फूल से जो रस लेके आती हैं वो डिब्बे के पास आती हैं मैं एक खेत में एक विषय खेत में कम से कम में पच्चीस तीस डिब्बे मधुमक्खी के रख सकती हूँ जिसमें की हमारी मधुमक्खियाँ आएँगी आसानी से शहद दे सकती हैं और हमारे यहाँ मछली पालन जो है मछली पालन के लिए मेरे यहाँ तालाब भी खुदाई है अच्छी है तालाब खुदाई करते हैं उसमें पानी डालते हैं और बच्चे छोड़ते हैं बच्चों को समय से समय से चारा देते हैं जो कि हमारे पच्चीस से तीस दिन में लंपसम मेरे बच्चे तैयार हो जाते हैं उसको मैं निकल कर मार्केट बेच देती हूँ जो कि मेरे किसान के कुछ पसंदीदे हैं जिसमें हमारे यहाँ बक वो भेड़ पालन है भेड़ पालन के लिए अगर हम कुछ तरीके से देखा जाए तो किसी भी खेत की पैदावार अगर नम है कम होती है तो उसकी अपेक्षा अगर हम भेड़ भेड़ को पंद्रह से बीस दिन एक खेत में अगर बैठा दें उसकी जो लेड़ी होती है उसका जो पेशाब होता है उसके साथ वो मेरे खेत की पैदावार बढ़ जाती है सौ गुना जैसे कि मैं कितना भी खाद सोडा यूरिया डालूँ बट उसकी वो कटेगरी मतलब दे नहीं पाता और रहेगी बात मुर्गी पालन की अगर मुर्गी पालन को देखा जाए तो मैं मुर्गी कुछ ऐसे बरायटी की मुर्गियाँ हमारी हैं जो कि अपने यहाँ रखते हैं दिसावर में रखते हैं तो उसके अंडे पच्चीस से तीस रुपए पीस जाते हैं और मैं फॉरम के मुर्गे तो मुर्गी वैसा को देखा जाए तो फॉरम के जो हमारे हैं सात से आठ रुपए भी जाते हैं बट क्या है कि अगर हमको ज़्यादा डेली वेज बेचना है तो मेरे को फॉरम की मुर्गी को अपने यहाँ फॉरम डालना पड़ेगा जो कि अच्छी पैदावार हो सके अगर हमको दे देसी नुक्से अपनाया जाए तो देसी हमारे मुर्गी जो हमारे गाँव अस्तर पे होंगी उसको हमारे बच्चों को नमोनिया के जो वो होता है उसमें अंडे के बहुत उपयोगी होता है और हमारे यहाँ बुज़ुर्ग लोग जो हैं अगर उनको ठंडी में चार से दस दिन के अंदर में दो तीन दो तीन अंडे ऐसे करके ऐसे दिया जाए तो उनकी तबियत जल्दी खराब नहीं होगी और